जाहि से कि हमरा बिहारमे गाँव घरमे मेला तमाशा ओ होइ छै तऽ मेला तमाशामे नाटक हुए छै बहुत तरहकेँ जेकि हमरा सनि रात रात भर देखे रहिऐ पहले बच्चामे आओर नाटकमे बहुत तरहक नाटक हुए छै कि खेल अल्लाह रुदल हुए छै नाटक आओर कृष्ण भगवानके नाटक हुए छै भक्त प्रह्लाद सभके हुए छै बहुत तरहके एना नाटक छै कि मेला तमाशा हमरा सभकऽ होते रहै छै आ जैसे कि हमरा सभकऽ झुड़ पूजा हुए छै झुड़ पूजामे जाट जटिन ई सभ चीज खेलै छै सभ आदमी सभ आओर डोम कच उमकच ई सब चीज सब बनै छै सभ बहुत ऐसनो छै गाँव गाउँ देहातमे कि आदमी सभ आन दिन होते ही रहै छै फिलिम जाहिसँ फिलिममे पर्दा लगाके सभ फिलिम देखै छै सभ गाँवके आदमी बैठी जाइ छै एक जगह फिलिम देखै छै ई ओ बहुत तरहके बात छै जे कभी नहि देखो रहै ओ सभ भी आब नया युग आइलो छै सभ पर्दामे फिलिम देखी लए छै इधर उधर